जों जोंनि गामियाव बैसागु बोथोराव जों गोबां रंजा बाजायै मोसानाय जायो जोंनि गामियाव प्रग्रामबो जायो आरो बेयाव जोङो बाहागो लानाय जायो बेयाव हारसिं मोसानाय गाबागाव मोसानाय ग्रुप मोसानाय जेवजा मोसानाय बायदि बायदि मोसानाय जायो बेजों लोगोसे खाम सिफुं ज'था सेरजा दामनानै खेराइबो मोसानाय जायो बैसागु बोथोराव जोङो गामि गामि खाम सिफुं ज'था सेरजा दामनानै न' न' बो मोसाथिंनाय जायो आरो गुबुन गामियाव मोसानो लेंब्ला बेयावबो मोसानो थांनाय जायो आरो जोंनो फैसाबो हरो मोसानायखौ जों हारसिंबो मोसायो आरो ग्रुपबो मोसायो आरो जेवजाबो मोसायो